मेरे जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धी है मेरा काम करना जो मै आज टीचींग का काम कर रही हूँ वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धी है मुझे लगता है की मेरा यह गर्व भरा हुआ काम है मुझे अपने आपके ऊपर काफ़ी गर्व हो महसस होता है मुझे ये काम करने में काफ़ी मजा आता है मैं शुरु से ही टीचीग का काम करना चाहती थी मैं मैं पहले तो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी अब बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं चाहती हूँ ऐसे ही मैं अपने ज़िंदगी में टीचींग आगे से आगे करती जाऊँ मुझे अपने ऊपर काफ़ी गर्व महसस होता है